हमरा आइ करनाइ छै आइ करैके मतलब भेलै से हमरा सुबह उठिके कसरत कएनाइ छै से कसरत करैके मतलब भेलै से ओहिसे कि होइ छै तऽ होइ छै से शरीर सुरक्षित रहै छै कसरत करनेके लिए कसरत करनेके लिए शरीर सुर सुरक्षित रहै छै एहि सबसे भोरे भोर फायदा होइ छै नीक होइ लागै छै से करना चाही कसरत देखैमे अथी शरीरमे अथी रहै छै सुरक्षित रहै छै कसरत करनेके लिए एहि आओरमे फायदा होइ छै बढ़िआँ होइ छै से सबकिछु शरीर सुरक्षित रहै छै करनेके लिए बालो बच्चाकेँ से करना चाही कसरत नीक लगना चाही जे हम एना करै छिए तऽ तोँहूँ कर नीक लागै छै कसरत करनेके लिए देह हाथमे दरद करै छै पाएरमे तऽ नहि करै छै तब कसरत करै छै नहि करै छै शरीर बढ़िआँ रहै छै सुरक्षित रहै छै तऽ इएहसब करना चाही सुरक्षित रहना चाही से भोरे भोर तब शरीरके बढ़िआँ रहनेके चलिते लोक कि सब करै छै कोइ गरम पानि पिए छै नेबो पानि पिए छै नेबो दैके गरम पानि सुसुम कै के आओर पिलक से ठीक ढङ्गसे रहल ठीक रहब

तऽ इएहसबके चलिते लोक करै छै कसरत से करना चाही नीक लागै छै